घरांतली आमी सगळीं भावंडां आई बाबा काका काकी सगळ्यांची धाकटी भुरगीं जेन्ना एकठांय जातात मागीर ती वाडदीस जायत किंवा एकादो कार्यक्रम जायत तो करता आसतना खूब मजा येता चवथ जावं दिवाळी जावं ना शिगमो ह्या परबे वेळार घरांतली आमी सगळीं जेन्ना सगळीं एकठांय जातात आनी ताची तयारी करतात तेन्ना खूब मजा येता एक बरें समाधान मेळटात सांगतोलोच जाल्यार चवथीच्या दिसांनी नेवऱ्यो करपाच्या वेळार आईन पीठ कालोवप केलें आनी मागीर उपरांत त्या पिठाच्यो गुळयो करपाचे काम एकट्यान करप लाटफळ्याचेर वाट लाटपाचें काम एकट्यान करप एकट्यान त्या लाटिल्या पुरयांचेर चुन्न भरप कायलींक एकट्यान तळपाचें काम करप त्यो न्हिवतगीर भुरग्यांनी डब्यांत भरप अशी हीं सगळीं कामां एकामेकाच्या साहायान मदतीन जेन्ना करप जाता तेन्ना खरेंच एक आनंद समाधान जाता शेव करपाचो आसत चिवडो करपाचो आसत चकल्यो ह्यो एकामेकाच्या आदारान करप आनी हें सण मनयतना मुखाल्ल्या दिसांनी सगळ्यांनी मिळून तें खावप जाल्यार त्या जिनसाची रुच वाडटा आनीक मजा येता